हलो एमेजॉन मां तव्हांखां ऑनलाइन ते हिकु पैंट ऑडर कयो हुओ पर मुंहिंजी ग़लितीअ सां उहो रंग जेको मूंखे खपंदो हुओ उहो इनकरे मां ॿियों रंग खे ऑडर करे छॾियो आहे त मूं खां ग़लिती थी वेई आहे त महिरबानी करे त इहो जेको मुंहिंजो ऑडर आहे उहो रद्द कजो भाई मूं वटि इहो पेंट न मोकिलिजो